आमचें घोडेमोडणीचे जर सांगतले जाल्यार घोडेमोडणी खातीर झगो लागता कमर बेल्ट लागता हात बेल्ट लागता फाटीचेर सोडपाचो कपडो आसा तो लागता पँट वडनी हे जाले घोडेमोडणीचे जाल्यार भजना खातीर बनीयान वालो धोतर धोतर न्हेंसतात दिव दिवल्यांचीं खेळा खातीर कप कापडां फुगडी खातीर वेगळी वेगळीं कापडां आमचे संकासुर कालो ह्या काल्या खातीर संकासुर काल्याक जो कपडो लागता तो वेगळे तरेचो कपडो तो शिवुन शिवून दवरप आसता प्रत्येक जेन्ना जेन्ना कालो जाता तेन्ना त्या काल्या खातीर तो ड्रेस जो घालप आसता जो फुल्ल तेका पँट आसता श शर्ट आसता आनी वयल्यान तोंड भी बंद केले त्या कपड्यानच बंद केल्ले उरता अश्या संकासुराचो ड्रेस आमचे कडेन आसा